जय झूलेलाल मूंखे ढोलकु वॼाइण जो शौक़ु आहे सुखमनीअ ते मूंखे ढोलक वॼाइण लाइ घुराईंदा आहिनि मां ॾाढे सुठे नमूने ढोलकु वॼाईंदी आहियां जीअं उहो नची टपी सघनि सुखमनीअ ते हुननि खे ॾाढो वणंदो आहे उनखां पोइ मां लाॾनि ते बि ढोल वॼाईंदी आहियां जोर शोर सां जीअं उहो नचंदा आहिनि बहिराणे ते बि माण्हू मूंखे घुराईंदा आहिनि के भई तव्हां ढोलक सुठो वॼाईंदा आहियो त ढोलक जी ताल ते उहो ॾाढो सुठो नचंदा आहिनि जोर शोर सां उनखां पोइ मुंहिंजे पासे में अंकल रहंदा आहिनि मुख मां उन्हनि खां शंख सिखंदी आहियां मूंखे हारमोनियम सिखण जो बि शौक़ु आहे जीअं मां ढोलक थी वॼाया माण्हू ख़ुशि थींदा आहिनि नचंदा टपंदा आहिनि तीअं मां हारमोनी बि सिखी करे ऐं उहो बि वॼायां त माण्हू उन्हनि ते बि ख़ुशि थियनि मूंखे म्यूज़िक जो ॾाढो शौक़ु आहे के मां अलॻि अलॻि तरह जा म्यूज़िक सिखी करे माण्हुनि खे ख़ुशि कयां उन्हनि खे ध्वनी ॿुधायां